बार्देस जिल्ल्यान मनय मनयताले मुखेल सांस्कृतीक उत्सव म्हणजे दिवाळी होळी संक्रांत अशे जायते उत्सव मनयतात हांगासर शिरगांवचें फेस्त शिरगांवची जात्रा ही फामाद जात्रा जावन आसा तिका होमखण आसता तें पळोवपाक लोक लाखांनी लोक येतात आनी ती जात्रा पांच दीस चालू आसता सायबीण सगल्यांक आपलो कौल दिता पांच दीस सगल्यांच्या घरा घरांनी भोंवून सगल्यांक कौल दिता लोक मुजरत त्या जात्रेक वतात तशीच मुळगांवची केळबायची जात्रा जाता तिचेय तशेंच धोंड आसतात धोंड णव दीस उपास करतात पांच दीस पाडव्याच्यान तांचे उपास सुरू जाता आनी रामनमी पर्यंत तांचे उपास चालू आसता तांची पेट नाचत मूळ मुळगांवच्यान नाचत मया व्हरतात आनी थंयसर ती दवरतात भाराचेर ही पेट धांवत वता घेवन आनी ती मयेच्या जात्रे दिसा रातीक परत घेवन मुळगांवा येता अशी ती एक जात्रा फामाद जावन आसा रामनमीक त्या जात्रेचीं कौलां जाता म्हापशा मिलाग्रीचें फेस्त जाता हे सगल्यो तिगूय जाणी भयणी आसा तिगांचे तांचे लायणीन जात्रा आनी फेस्त अशें जाता मिलाग्री फेस्त फेस्ताक मेणाचे पांय हात अशें आंगयतात आनी तेलूय तिका घालतात अशें व्हडा प्रमाणांत हे सण बार्देस तालुक्यांत जातात